पशु हमसब किनै छी जेना कतौ खटाल खुलल रहै छै गायके महीषके ओतऽ सँ हमसब पशुके किनै छी या नहि तऽ जिनका पासमे चारिगो पाँच गो महीष रहै छनि गाय रहै छनि बेसी भए जाइ छनि हुनका सबके अपन जे हमरा बेसी गाय महीष भए गेल तऽ एते हमरा चारा नहि ऊपलब्धि यऽ तऽ एगो दुगोके हम अपन हटाए दै छियै तऽ ओ तऽ भाँज लागल लोकके जे ओ बेचै छथिन ओ बेचै छथिन ओ बेचै छथिन फल्लाँ झा बेचै छथिन फल्लाँ झा बेचै छथिन तऽ हुनका सब लग गेलहुॅं तऽ की यौ की बात छियै केना कऽ अहाँ महीष बेचब कते दाममे बेचब कते दाममे गाय बेचब महीषके बच्चा छै ने आ बियाएल छै कि नहि छै कि पुरान बियाएल छै कि कए कए बियान बियाएल छै दू बियान छै कि चारि बियान छै कि पाँच बियान छै कि दस बियान छै होइ छै ने कते आदमी जे ओकरा हटबैके रहल पैसाके लोभ रहल दसो बियान महीषके कहलक कि नहि पाँचे बियान छै जे चिन्नाहर रहै छथिन जे पहिले सँ पशु पोसने रहै छथिन ओ तऽ पकैड़ि लेबे करै छथिन नहि तऽ भेल जे हमरा महीषके गायके बेचनाइ यऽ एकरा झूठो सँ कहनाइ यऽ जे हमरा एतेमे एते दूध दै यऽ आठ लोटा दै यऽ चारि लोटा भोर चारि लोटा साँझ या पाँच लोटा भोर पाँच लोटा साँझ हमरा ने एकरा बेचनाइ यऽ हमरा केनाहुके बेचनाइ तऽ ओहिदिन चीनी खुआ देलक महीषके भोरमे या गायके तऽ जे ओकरा देहके हड्डीसँ दूध चुइ गेल लोभ खिहारि दै छै बेचै बलाके लेकिन एना नहि करबाके चाही सही दाममे सही ऊपयुक्तमे अहाँके जेना जे भेल यऽ तेनाही बेचबाके चाही लेकिन आइकाल्हिमे तऽ लोभ खिहारि दै छै लोकके तऽ लोक बेचलक लेकिन ओना नहि करबाक चाही सही चाहे हम रही या चाहे केओ रहए ओकरा सही दाम सही भावमे बेचबाक चाही चाहे हम लेबै तऽ हमरो केओ हमरा साथ एना करतै या केओ दोसरे लै लए आबै छथिन तऽ हुनका साथ एना नहि होयबाके चाही जाउ अपन व्यवस्था करियौ जे महीष कतऽ छै केना छै की दाममे बिकाइ छै तऽ गेलहुॅं ओतऽ दाम ताम केलहुॅं जे कतेमे छै नया बियाल रहल तऽ ओ महीषके दाम ककरो अस्सी हजार रहल पचासो हजार रहल साइठो जेहन महीष रहल तेहन लाखो लाखके महीष होइ छै एहन नहि छै लाख लाखके महीष होइ छै पचासो हजारमे गाय मिलै छै बिसो हजारमे मिलै छै दसो हजारमे मिलै छै अहाँके नहि पैसा यऽ पोसियो पर मिलै छै पोसियो पर मिलै छै गाय पोसियो पर अहाँ राखि सकै छी गायके महीष के सब किछुके राखि सकै छी हमरा पास तऽ गाय गाय यऽ महीषो यऽ बकरी यऽ सब जानवर पालै छी परबा बकरी आ बकरीयो सब बेचै जाइ छै जेना बकरीके मौसम आबै छै जेना कोनो होलीके एलै होली मौसम भेलै नया साल भेलै एक जनवरी भेलै या फेर ककरो शादी विवाह छै ओहोमे लोक लै लए आयल जे मतलब बारातीके लेल मीट मटन बनै छै तऽ ओहोमे लोक लै लए आयल बकरी खस्सी तऽ अपन कि कहै छै बेचलक जेहन खस्सी रहल तेहन दाम रहल बच्चा रहल तकर बच्चा जेना दाम रहल जकरा कबुला पाती रहै छै पूजापाठमे देनाइ दुर्गापूजामे कालीपूजामे देनाइ रहै छै ने चैती दुर्गामे दिवालीमे सबमे देनाइ रहै छै लोकके भगवती लग या ओनाहु कबुला रहै छै कोनो एहि स्थानमे एहि स्थानमे तऽ लोक देलक तऽ किनैलए आयल तऽ बच्चा खस्सी रहल तऽ कम दाम रहल जुआयल खस्सी रहल तऽ बेसी दाम रहल मतलब ककरा देहमे कते मासु छै दस किलो मासुके छै कि बीस किलो मासुके छै तऽ ओना कऽ बेचै गेल अपन दस किलो मासुके छै की बीस किलो मासुके छै तऽ ओनाहीमे खस्सी बेचल पाँचो हजारमे मिलै छै दसो हजारमे खस्सी मिलै छै बच्चा खस्सी रहतै तऽ पाँचो हजार शमे मिलतै जुआयल खस्सी रहतै दस किलोके मीट रहतै तऽ ओकरा दसो हजारमे बेचबै पन्द्रह किलो मीट रहतै तऽ बीसो हजारमे बेचबै जेहन रेट जेहन दाम तेहन मे खसियो बिकाइ छै महीषो बिकाइ छै नया बियाल नया बियालमे पारा रहल तऽ कमो रहल पारी रहल तऽ ओहो सँ बेसी जादा रहै छै किएकि फेर पारी जवान हेतै फेर ओकर दोसरो बियान भए सकै छै ने महीषके महीषो होइ छै पारियो होइ छै ताहि दुआरे जेहन दाम तेहन महीष गाय अपन भए सकैया बेच सकै छी हम अहाँ जे गुजर कए सकै छी अपन बालबच्चाके ओकर दूध मतलब दूधसँ गोइठासँ ईहए सबसँ अपन गुजर कए सकै छी अपन परिवार चलए सकै छी बहुत रङ्गके चीज होइ छै ओकरा बेच सकै छी कीन सकै छी खरीद बिक्री दुन्नु कए सकै छी ईहए सँ अपन घर चैल रहल छै